अ हेल्ल'

औ औ नांदों नांदों बेयावनो नांदों दे औ दखानावनो दं औ दं

अ माबायदि औ लायनोथ' हागोन हानाया दा

औ औ औ आपेल औ दंजोबो दंजोबो औ ओमफ्राय आपेला मोननै कुवालिटिनि आपेला मोननै कुवालिटि दंमोन आपेला औ फिसा मोनसे दं ओमफ्राय गिदिर मोनसे दङ बे गिदिरा दाम गिदिरा दाम जागोन आरोना ओमफ्राय फिसाया एसे खम जागोन गिदिरा माबालायो हान्द्रेद लायो के जि हान्द्रेद लायो बेनिफ्राय फिसाया ओइट्टि लायो के जि औ औ औ नारेंखलबो मोनगोन औ नारेंखलआ औ नारेंखलाबो मोननै रोखोमनि दं बिगुर गोनाङा जरा माबा लायो फिफ्टि लायो बेनिफ्राय बिगुर गैयैया जरा पसिस थाखा लायो

औ आंगुरा दङ दङ दङ आंगुरा मोनसे कुवालिटिनिल' दङ औ साथिया दङ दङ दे

औ औ दे जागोन दे आङो दखानखौ सारि सातथायाव बन्द' खालामो बेनिफ्राय माबा पासथायाव दसे खुलि फैबावो औ औ औ

औ दे दे दे जागोन दे औ औ औ दे दे दे